हैलो हाँ जी जय राम जी की जय राम जी की हाँ भैया भैया यही पर ही है बिल्कुल बताएं क्या कहना चाह रहे आप अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ बताएं

अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ मेरे स्टेसनरी में सारे आप जो समान बता रहे हैं वो सब मिल जाएंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा में भी लागत है तो मैं भी वो एक्स्ट्रा में ऐड कर दूँगा और लेकिन आप अपना थोड़ा बहुत बता दीजिए कि आपको क्या क्या लग रहा है और एक बार आप लोकेशन बता दो कि आप स्कूल कहाँ पर है मैंने वैसे देखा नहीं है सीजर आपको कौन सी वाली सीजर चाहिए छोटी वाली या बड़ी वाली नॉर्मल चाहिए मतलब वो बच्चों के हिसाब से चाहिए या फिर जैसे एलेवन टूवेल्थ के जो बच्चे है उनके लिए अच्छा अच्छा तो हाँ वो वाली मिल जाएगी आपको छोटा छोटा साइज़ जो रहेगा वो मिल जाएगा आपको हाँ टेप टेप भी मिल जाएगा आपको टेप कौन सा चाहिए होगा फिर उसमें डबल टेप भी है व्हाइट टेप है पेपर टेप व्हाइट टेप चाहिए है तो व्हाइट टेप में भी आपको कौन सा चाहिए छोटा वाला अच्छा अच्छा ठीक है वो मिल जाएगा आपको और बताएं हाँ हाँ तो कॉपियाँ छोटी वाली छोटी साइज़ की चल जाएंगी ना अच्छा अच्छा जी जी मैं पहुँचा दूँगा और और बताएं हो जाएगा हो जाएगा वैसे भी आप इतना बहुत सारा समान मँगवा रहे हैं तो अपन डिस्काउंट कर लेंगे हाँ हाँ अच्छा अच्छा नहीं नहीं नहीं हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आप इतना समान ले जा रहे हैं तो ओवियस सी बात है कि मैं आपको डिस्काउंट दूँ और थोड़ा बहुत अपन टोटल कर लेते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आप शोप में आ जाइए मैं आपको सामान दे दूँगा ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया हाँ धन्यवाद